ہاں جو شہر میں لوگ بستے ہیں وہ گاؤں پر ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ جو شہر کے لوگ جو بستے ہیں وہ اپنی زندگی کو بالکل مختلف کر لیتے ہیں ان کی زندگیاں اپنے زندگی جب وہاں اس شہروں میں آتے ہیں تو شہروں میں ہی بس جاتے ہیں پھر اپنے ہی پڑھ لیتے ہیں ادھر ہی شادی کر لیتے ہیں پھر اپنے بال بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں تو پھر جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو کافی دقت ہوتا ہے کہ مطلب کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو مطلب بہت سی دقتیں پیش آتی ہیں کہ مطلب ان کو تعلیم میں دیکھا جائے تو دقت ہوتی ہے جس طرح کہ شہر کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پارٹنر وغیرہ تو جو ہوتے ہیں ہاں ان کو دقت ہوتا ہے کہ بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں کہ گاؤں میں تھوڑا سا دقت ہوتے ہیں اس وجہ سے